جی ہاں یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ زیادہ اسکرین ٹائم کی وجہ سے آج کے بچے باہر جا کر کھیلنے کے عادت کھو کھوتے جا رہے ہیں موبائل ٹیبلیٹس کمپیوٹر اور ٹی وی نے بچوں کی تفریح کے انداز بدل دیا ہے جسمانی سرگرمیوں کے بجائے ڈیجیٹل گیمز اور ویڈیوز میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں جس کی کئی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جیسے جسمانی صحت میں کمزوری موٹاپا آنکھوں کی کمزوری نیند کی خرابی سماجی تعلقات میں کمی بچوں کو زیادہ کھیلنے کے لیے ترغب دینے کے لیے چند اہم اقدامات کیے جا سکتے ہیں والدین کی مثال اور شرکت والدین اگر خود بچوں کے ساتھ باہر کھیلیں یا انہیں کھیلنے کے لیے وقت دیں تو بچے خود بخود دلچسپی لیں گے وقت کی حد مقر کریں بچوں کی اسکرین ٹائم کے لیے ایک دن کی ایک مخصوص وقت مقرر کریں اور اس کے بعد انہیں باہر جانے کی ترغیب دیں کھیلوں کے ماحول فراہم کریں قریبی پارک میدان یا اسکول میں کھیلوں کے موقع مہیا کریں اگر ممکن ہو تو گھر میں گھر میں بھی چھوٹے کھیلوں کا سامان موجود ہو دوستوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع دیں جب بچوں کو اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو وہ کھیلتے زیادہ لطف اندوز لیتے ہیں اور بار بار کھیلنے خواہش مند ہوتے ہیں انعام یا حوصلہ افزائی اگر بچہ باہر کھیلنے یا کسی کھیل میں حصہ لیتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں یا چھوٹا انعام دیں تاکہ وہ اور بھی دلچسپی لے اسکول اور کمیونٹی کی سطح پر مقابلے دیہی یا شہری علاقوں میں مقامی سطح پر کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ بچے فعال ہوں بچوں کو کھیل کی طرف واپس لانے کے لیے والدین اساتذہ اور معاشرے سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی صحت مند جس میں بہتر شخصیت کے لیے جسمانی کھیلنا نہایت ضروری ہے